हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी यात्रा की सुविधा है और एक ऐसी सुविधा है जो हमारे देश को आगे की ओर अग्रसर करता है भदोही रेलगाड़ी जो है और मालगाड़ी है जो जिससे भारत का इनकम भी अच्छा होता है मालगाड़ी से और रेलगाड़ी सवारी गाड़ी जो होती है वो हर यात्रियों को सुविधाजनक स्थान पे पहुँचाती है रेल जो है हमने सबसे पहले रेलवे से मुंबई की यात्रा किया था मुझे बहुत अच्छा लगा स्लिपर बोगी में था और ये जो है बहुत अच्छे समय से भी पहुँचाती है हम इस कारण से में हम लोग अपने गंतव्य स्थान पे पहुँच गए रेलगाड़ी हमारे देश के लिए एक अच्छा साधन है और उसमें कई अपना जो है जाने आने में उसको भी सुविधा होती है रेलवे में एक जनरल बोगी होता है और स्लिपर बोगी होता है ए सी बोगी होता है जो जिसमें जाना चाहता है उसका टिकट बुक करता है और अपने गंतव्य स्थान के लिए यात्रा करता है रेल की पटरियाँ

अच्छी हैं जो सुविधाजनक अपने स्थान पे वो पहुँचाती हैं रेलवे भारतीय इनकम का भी एक अच्छा जो है इनकम देती है हमारे भारत में रेलगाड़ी का साधन एक मुख्य साधन के रूप में है अब तो जो है और उतने हम लोग नहीं देखे हैं जो पहले कोयले से चलती थी लेकिन अब तो जो है रेल पट्रोल से चलती है हमने देखा और इलेक्ट्रिकल से चलती है इसको भी हम लोग हम लोग ने अब तक किया है और एक सुविधाजनक रेलवे हमारे जीवन में बहुत अच्छी है जैसे हम कहीं भी यात्रा कर सकते हैं और जा सकते हैं हर जगह के लिए रेलगाड़ी की सुविधा बहुत अच्छी है

देश को भी अग्रसर करती है रेलवे देश के हर कोने कोने में पहुँचाने का जो काम करती है जिससे हर जनता जो अपने यात्रा सुविधाजनकपूर्वक से करता है इसलिए हम कहते हैं रेल एक सुविधाजनक है जो हर तब के के हर लोगों को अपने गंतव्य स्थान पे पहुँचाती है थैंक यू धन्यवाद